हाँ मैम नमस्ते मैम हमको घूमना जाना है घूमने के लिए जाना है और मैं सोच रही हूँ अध अयोध्या वहाँ अरे राम मंदिर जहाँ बन रहें वहाँ घूमने जाना है और जाना है और बनारस बनारस भी घूमने जाना है कैसे और जो है कितना पैसा लगता है इतना हाँ आटो से जाना है हमको आठ सौ रुपये भाड़ा अरे कुछ कम करो मैम इतना भाड़ा नहीं लगता है सौ रुपये कम आठ सात सौ ज़्यादा लग रहा है चलो चलो ठीक है फिर घूमने जाएँगे हम लोग अरे हम लोग तो आठ नौ लोग है आठ आठ नौ आठ नौ लोग और तीन चार लोग तो हाँ वह तो बात ठीक है तीन चार लोग आएँगे तो जैसे ज़्यादा जन हो जा रहें तो कम कर देंगे उसमें कम हो जाएँ हाँ वह तो ठीक है ठीक है लेकिन अडजेस्ट करो लेकिन नहीं अगर नहीं अड़जेस्ट हो मैं तो कम हो जाएँगे और और क्या

चलो फिर हमें लोग को तो जाना है तो घूमने अभी तो हम यहाँ वहाँ तो गए नहीं हूँ अभी अयोध्या तो हम गई नहीं हूँ देखी नहीं हूँ अब इस बार चलो ठीक है चलो ठीक है

हम्म थोड़ा हाँ हम लोग घूम लें देख लें हाँ राम मंदिर तक जाना है घूमने के लिए और बनारस भी जाना है घूमने के लिए हाँ किराया तो लगेगा वह तो ठीक है लेकिन अरे भाड़ा तो कम भाड़ा कम रहना चाहिए हाँ जब भी तो है बच्चे जहाँ भी जाते हैं तो बच्चे

चलो ठीक है है चलो ठीक है नमस्ते